बुदबारि मोसाहारी आरो दनस्रि बसुमतारी आरो आमफ्राय लाइमोन मोसाहारी आमफाय बेदिनो हौवानाबा जागोन बेदिनो सन्जय बसुमतारी आरो माबा मा होनो अनजालि मोसाहारी